کیا آپ نے اپنی ریاست ملک سے باہر سفر کیا ہے اور آپ کے سفر کا مقصد کیا تھا ٹھیک ہے جی ہاں میں نے اپنی ریاست کے باہر سفر کیا ہے کافی وقت بیت چکا ہے ایک بار جو یہاں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اس کا ایک کام تھا جو یہ ہوڈنگس لگاتے ہیں عموماً ہریانہ پنجاب ہماچل اتراکھنڈ یو پی تو ان کی ٹیسٹنگ کے لیے میں گیا تھا لیبر کو ساتھ لے کر کے اور وہاں جو ہے ان کی ٹیسٹنگ کرا کر کے کوئی گرا پڑا ہے کسی کے پنکھے ٹوٹ گئے کسی کا کچھ ہو رہا اس کے متعلق مجھے جانا پڑا تھا بس اتنا